कत्ते घण्टा अपना जे मिथिलाञ्चलमे बिजली कटौती कभी कभी जे बिहार सरकार से गवर्नमेन्ट सरकारके जे अथि मिलै छै ओहि अनुसार से जितना हम सभके भी मिलै छै शहरी क्षेत्रके अलग बिजली हइ देहाती क्षेत्रके अलग बिजली हइ बिजलीमे कटौतीके कारण अलग अलग मौसममे भी कहल होइ सकै छै बरसातमे कम बिजली मिलै छै आँधी झखड़के कारण कहीँ खम्भा गिर गेल तार टूटके गिर गेल टहनी गिर गेल गाछ वृक्षके एहिके कारण बिजली कम मिलै छै सभ से जादे बिजली ठण्डीमे मिलै छै आओर इसे हम सभके खेतके पटवन बच्चे की पढ़ाइ बड्ड नीक से भए छै नेट इन्टरनेट टॉवर सभ इहै बिजली से चलै छै बिजली आज कल हम सभके जीवनमे साधन ही न बड्ड उपयोग बड्ड संसाधनके केन्द्र भए गेल है बिना बिजलीके हम विकसित समाजके विकसित राष्ट्रके आ विकसित जीवन पथके कल्पना कहियौ न कर सकै छी एकरा बिना हमर जीवन पूरा अधूरा छेलै बिजली एक एसन चीज है जे समाजके बढ़ैमे एक भगवानके तरह वरदान साबित हो रहल छै